आङो गावनि रायजोनि बायजोआव थांनाया गोबाङानो जाबाय नाथाइ आङो भुटान बेरायहैनायखौ बुंगोरनोसै आङो थांदोंमोन गेलेम्फुवाव आंनि नखरनि मानसिफोरजों थांदोंमोन आङो आमफ्राय थांनानै हाय बेहाय पास लानांदों गेटाव आरो पास लानानै जोङो थांबावदों बेराद गोजान ब्रिज मोनहैलायनाय थांदों हाजो माने ओरैबायदि गिलांदों आङो थांनायाव लामायाबो खेंख्रा खेंख्रि आरो गोजौवाबो फारसेथिंजाय जोबोद गोजौ नुयो आरो फारसेजों गाहाय माने गोलै लांबाय बायोबा मानखोबोनो दिगदार बायदि नुलाय लांदों आरो फैफिननानै बे टाउनावहाय जोङो मोनसे दखानाव जाग्रा जानो थाखाय हाबदोंमोन बेहाय हाबनानै अरडार होबाय जोङो गावसिनि भुटियानिनो जाग्रा माहोनो बेखौ थुकपा होनो नो बेखौ अरदार होनायाव बिराद गोबाव जादों लाबोनायाव दा सोंबाय जोङो लोगोफोरजों गावजों गाव सोंलाय लायबाय आरो मानो गोबाव जाखो होननानै दा खिन्थाबाय सासे जोंनि आदै जानाया खिन्थाबाय माने बिसिनिया बानायनाया जोंनि बायदि रेडिमेड बानायनानै दोनखाया बिसोरो गोदानैनो बानायो दावफोर सिथार नांगौबाबो सिथारब्र'बनानैसो होफैयो थैखानायखौ होफैया होननानै खिन्थानानै जोंखौ दाइलग होबाय आरो आदैया आरो बेहायनो जोङो जायै लोङैहाय आर बे गेलेफु टावनावनो मोनसे पेट्र'ल पाम्पाव हाबदों जोङो बे पेट्र'ल पाम्पावबो माने भुटानावहाय खम दामनि मोनो जोंनि आसामनिफ्राय खमसिनाव मोनो आरो बेहायनो कारजों थांदोंमोन नालाय काराव हाय जोङो भरथिब सोनानै फैफिनबाय आरो बे आदैनि गारिजोंनो आरो मोनसे रायजोनि बायजोआव थांनाया जाहैबाय माबायाव अरुनाचलाव थांदोंमोन अरुनाचलनि केपिटेल इटानगरसिम थांनाय जादोंमोन बेहायबो आलासि जाहैनायाव थांनाय जादों आरो मानि गहपुराव आलासि दङ नालाय जोंहा बे गहपुरनि आलासियानो बेरायनो लांदों इटानगरसिम दा थांनायाव बास जोंनो थांदों बास आबो लासै लासै थांदों किन्तु ओरैबायदि लामाया खेंख्रा खेंख्रि गिलु फालु बेहायनो माने बेराद गिबोनायसो मोनदों आङो थांनोलाय मोजां आबहावाफ्रा मोजां बारहावाफ्रा थाबायनो बेरायनो मोजां किन्तु गारिजों थाङोबा बेराद गिलु फालु मोनफ्लाङो गोसोआ गोसो गुरलाब गुरलाब मोनलाय लाङो गारिजों गाखोनो बे मोननै आंनि गोसोआव थानाय आं जोंनि रायजोनि बायजोआव बेरायहैनाया बेनो आरो